धार्मीक अंधश्रद्धा म्हळ्यार एक टायम वेस्ट असो आ लोक आजून बा इ इतलो मोर्डन दीस जाला म्हणल्या लोक आजून विश्वास दवरत्ता अंधश्रद्धेचेर आ एक आपल्या कामाक लागून ती एक इंटवीव दिवपाचो तसलें पळोवपा वयता आपणा काम किद्या म्हूण जायना आ हे अंदश्रद्धा दवरत्ताय लोक आतां लोक थोडे एग्जामल अशें आतां एक काळें माजर गेलें न्हू लोक किदें करत्ताय आ आज किदें तरी पाड जातलें दूद ओतून वयता न्हू चल आयज किदें तरी पाड जातलेंच अशें चिंत्ताय आतां केन्ना शोपान बी वच जाल्या बसी वसत लिंबू आनी मिसांगो लायन दवरत्ताय किद्याक नजर लागूंक जायना म्हूण हरशीं तेजी नजर लागना फक्त लिंबू आनी मिरसांगो लायल्यार नजर नजर लागना खंय तेंची थोडे लोक गाडया म्हण लावन दवरत्ताय तशें करून आनी आतां तें भुरग्या म्हण नजर लागो जायना म्होण पांयां धागो काळे धागो म्हणल्या बांदून दवरत्ताय ती सुद्दां एक अंदश्रद्धा नजर नजर किदें बेश्टी लागताय लोका विचार तो अंधश्रद्धाचो

आनी ती अंधश्रद्धा पाळप सुद्दां न्हू किद्याक तो वेस्ट असो आयज इतली शिकले आसा डॉक्टर जाला आतां एक भुरगेंच बरें ना जाल्यार लोक किदें करताय पयलीं डॉक्टरा कडेन व्हरनाय पयलीं ह्या अंधश्रद्धाचे विश्वास दवरत्ताय पयलीं त्या भुरग्या थिंग घेवन वयताय तो भुरगो किद्या लागून बरो ना अशे ना ताका दुयेंस जालां अशें म्हण डॉक्टरा को व्हरतली थंय पयलीं व्हरनाय पयलीं हें चित्ताय ते किद्या लागन बरें ना मागी तो कोण वयलो तो किदें तें सांगतलोच चल दिश्ट जालां म्हणटलो मागी ते दिश्ट काडूं वयता अशें करून ते टायम वेस्ट करून त्या भुरग्याचो जीव गमयताय पयलीं असल्यो खुब्ब केसी जाल्या आज इतले भुरगे शिकले आसाय पूण तरी पूण हेजे विश्वास दवरलो न्हू असो जीव गमयतले तेन्ना सांगता अंधश्रद्धाचेर विश्वास दवरनाका पयलीं डॉक्टराको व्हराय पयली डॉक्टर किदें सांगता तेजी ट्रिटमेंट घेयाय तशें सांगता आनी म्हागे अशें सांगपा जाय की अंद अंधश्रद्धाचेर विश्वास दवरनाकाय किद्या अंधश्रद्धा नाच आपल्यान धरल्यार अंधश्रद्धा ती असल्या अंधश्रद्धा खंय आसा तर ती